मा मोजाङै दङ आमफ्राय खासिया फोलाबायदोंमोनहाय ऐसे औ औ औ दब्लायसे फोदों आङो औ दब्लायसे

माइ माइयाथ' दा बारा अखा गैयामोन नालाय खावसे गोरानै फोबाय खावसे बे अखा एसे जोंनो फोबाय जोंहा

ओलिथ'आखै एसे नामबागौ फुजानो फुजानो एसे नांमावगौ औ आमसिसुवानि उननिफ्राय गायनोसै नोंस्रालाय मारैथो

ऐ

औ औ रनजिद

औ

बेसे बुरजा गायो हालना टेकटारजों गायगोन मोसौजों जोंहाबो बिदिनो हालौगोरनानै थेकतार होनोसै जोंनाबो बिदिनो हालौगोरनानै थेकतार होनोसै उमफ्राय फुनोसै गायनोसै गाव बोथोर गाव गैयाबाबो

मा जायो

औ औ जायो उननि आखाजों गायनो मोनबानो जायोना

ओं दे उमफ्राय माइ दिहुननानै

ओं आरो

मेसें बोथोर हाबो होनबा मेसें बोथोरावबो माइ गायोना नोंसिनिथिं ए औ औ गोजां बोथोरावसो गाइयो जोंनिथिंथ' जोंनि औ औ औ औ औ औ गाइखांबा खबर लानोसै आरो उनाव ओंखाम गोरलै जाबा लिंहर लायनांगोनहाय औ आलासि जाहैनो औ औ नांगालजांख्राबा लिंहरदो नांगालजांख्राबा औ औ जांख्रा जानो मोनबासो मोजां मोनो हाब्रु फुननो मोनबासो औ दे होनबा